بائیک چلاتے وقت سب سے اہم ہمیں حلمیٹ پہننا چاہیے اور گاڑ بائک کو بہت سلو چلانا چاہیے بیس سے تیس کی رفتار میں گلیوں میں رفتار سے چلانا چاہیے اور چالیس کی ساٹھ کی رفتار سے مین روڈ پر بائک کو چلانا چاہیے اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور ہماری ذہن میں ہمیشہ اپنے خاندان ہر قبیلے کا خیال آنا چاہیے کہ ہم گا گھر سے نکل رہے ہیں کوئی ہمارا اِنتظار کر رہا ہے اور کبھی بڑی سفر میں ہمیں پیچھے سے لاریاں اور آٹو والے ہارن مارتے ہیں تو ہمیں احتیاط سے بازو ہٹ جانا چاہیے کیونکہ اُنہیں راستہ دے ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ بڑے گاڑیاں ہوتے ہیں اُنہیں جانے دے بعد ہم پیچھے سے آرام سے چلا سکتے ہیں گاڑی اِس سے طرح سے ہمیں حفاظت سے اپنی گاڑی کو بائک کو چلانا چاہیے اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے